ڈرائیور صاحب ہم لوگ یہاں ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اور مجھے آدھے گھنٹے میں ریلوے اسٹیشن ہر حال میں پہنچنا ہے کیونکہ میری ٹرین کی ٹائمنگ ساڑھے تین بجے ہے اور ابھی دو پنتالیس ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ٹریفک میں ہی پھنس جائیں اور میری ٹرین چھوٹ جائے تو آپ مجھے کوئی ایسے راستے سے لے چلیے جہاں پہ زیادہ ٹریفک نہ ہو اور ہم لوگ جلدی سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیں کیونکہ میری ٹرین بالکل صحیح وقت پہ چل رہی ہے میں تو زیادہ جانتی نہیں ہوں راستوں کے بارے میں لیکن آپ لوگ تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے تو آپ پلیز مجھے لے چلیے راستے سے تاکہ میں آسانی سے ٹرین پکڑ سکوں ٹرین پکڑنا مجھے بہت زیادہ ضروری ہے اگر میری ٹرین چھوٹ گئی تو مجھے کافی دقت ہو جائے گی کیونکہ کل میرا ایگزام ہے